मां हाणे वेझिराईअ में पंहिंजे घरु ठाहिरायो उन लाइ मां पंहिंजे लाइ सुठी नई सैमसंग जी टी वी घुराई ऐं टेतालीह इंच जंहिंजी क्वालिटी फुल मस्त हुई टेतालीह इंच फाइव जी टी वी घुराई ऐं मां पंहिंजे ब्लूटूथ कनैक्ट बि करे सघंदो आहियां हुन में ऐं वाइ फाइ सिस्टम जे ज़रिये मां पिचरूं वग़ैरह सभु कुझु ॾिसी सघंदो आहियां ऐं हिन कलरु क्वालिटी एक वन आहे कलरु क्वालिटी ए वन आहे मां पंहिंजे घर में फुल सुठो महसूसु करे सघंदो आहियां मां तव्हांखे सलाहु ॾींदुसि कि तव्हां सैमसंग जी टी वी वठंदा